जेना हमे अर आलू टमाटर मटर कोबी सभ काटि लै छियै जितना तेल मसाला हरदी मिर्चाइ ओसभ सामानकेँ छील कऽ आँटा ऊँटा सभ सानि कऽ तब चूल्हा चाहे गैस फूँकै छियै तब बनबै छियै ल् कोबी भी रहय चाहे टमाटर रहय चाहे आलू रहय सभ चीज ओरिया कऽ तब हमेअर चुल्ही फूँकै छियै आ तब खाना बनबै छियै कहियो बनबै छियै तऽ सही अथि सभचीज ओरिया लेली आँटा सानि लेली चाहे पहिले चावल बना लेली चावल बनेलाके बाद जितना मसाला हइ मसाला चूरि लेली सभ प्याज मिर्चाइ सभ काटि खोटि कऽ सभ राखि लै छियै तकर बाद टमाटर काटि कऽ राखि लै छियै तऽ सब्जी बनबै छियै सभ चीज ओरिया लै छियै ओरियेलाके बाद कनि से तकर बाद चूल्हापर होय तऽ चूल्हापर बनबै छियै चाहे गैसपर बनबै छियै तऽ बनाए सभ चीज ओरिया फोरिया कऽ तब हमे अर चूल्हा फूँकै छियै फुकलाके बाद तब खाना बनयली नहि तऽ अपन रहली कन आ जखनि रहै छथिन आनै छथिन जेना कोबी भेलै मटर भेलै बन्धा कोबी भेलै मुरइ भेलै ओसभ आनि कऽ काट काटि खोटि कऽ एकदम सभ चीज ओरिया लेली चुल्ही लग आ तकर बाद हमे आर आँच फूँकै छियै आ फुकलाके बाद तब बनबै छियै खाना आ हम तऽ अपन बैठल रहली तकर बाद अपन आनै छथिन मम्मी अर तऽ सभचीज ओरियाबै छियै तब बनबै छियै कऽ